पहले के लोग थे जैसे मतलब हमलोग छोटे छोटे थे दस ग्यारह साल के तो मम्मी उम्मी सिखाती थी मतलब बुनती थी त हम लोग भी देख कर वो करते थे सिलाई बुनाई जैसे मतलब ठंडी के मौसम में बुनते थे तो हम लोग भी कहते थे मम्मी हम लोग को भी सिखाओ तो हम लोग भी सीखते थे मतलब जैसे टोपी बुनना होता है तो उसमें फंदे भी डलने होते हैं जैसे मतलब चार चाहे तीन पतला करना होता है तो तीन लोग डाल देते हैं चाहे चार चाहे पाँच फंदे डाल कर धीरे धीरे मतलब टोपी को हम लोग उस तरह बीनते थे चाहे सही चाहे गलत सीखते सिखते हम लोग मतलब अच्छे से सिख गए मम्मी सिख गए तो हम लोग बुनने लगे मतलब टोपी ओपी ये सब डिजाईन उजाईन डालना रहता है तो यूटू चैनल है उस पर से देख कर मतलब हम लोग सीख लेते हैं हम लोग कि आजी थी वो बहुत मतलब वो सि बुनी थी मतलब ओ स्वेटर वेटर बुनती थी सिलाई बुनाई बहुत अच्छी करती थी तो हम लोग उन्हीं से सीखे हैं मतलब सिलाई करना भी और बुनाई भी करना स्वेटर वेटर बीनना अच्छे से बीनते भी हैं हम लोग डिजाईन भी डाल कर भी बीनते हैं हम लोग अच्छे से स्वेटर को और स्वेटर बीनकर फिर हम लोग अपना बच्च जब हम लोग को शादी हो गया तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं ससुराल में ससुराल में तो उतना टाइम नहीं मिलता है फिर भी हम लोग टाइम निकालकर यूटूब से सीखते हैं और ये चला कर देखते हैं डिजाईन और ब्लौज उलौज सीनै इस्टार्ट करते हैं और ब्लौज भी सीते हैं हम लोग अच्छे से पहले उसका वो नाप लेते हैं लम्बाई और चौड़ाई उसके बाद हाम लोग फीती से ही फीती से नाप कर गला काटते हैं और पंखा बाजू निकालकर उसका फिर उसको हम अच्छे से सिलते हैं सीलकर तब हम लोग मतलब पहनते हैं अपने से ही सील कर पहनते हैं फिर हम लोग अपने बच्चों को भी मतलब जैसे सीना रहता है अंदर का गंजी उंजी मतलब सील देते हैं

पहनते हैं क्योंकि मेरी आजी बहुत अच्छी सिलाई करती थी उसी ने हमें सिखाया है अच्छे से सील कर भी हम लोग पहन लेते थे अब अपने बच्चों को भी अगर टोपी ओपी बुनना होता है ठंडी के मौसम में तो उ लोग हम लोग बुनते हैं स्वेटर और स्वेटर अच्छे से डिजाईन डाल कर स्वेटर बुनेंगे टोपी बुनेंगे मौजा बुनते हैं बुनकर बच्चों को पहना देंगे फ्रॉक अच्छे अच्छे बुनकर पहनाएंगे अपने लिए साल भी बुनते हैं हम लोग और अच्छे अच्छी ब्लौज भी हम लोग बुन लेते हैं और पह बुनते हैं ब्लौज बुन कर अपने मतलब सब के लिए फमिली है उन लोगों में कोई बोलेगा कि मुझे मेरा सिलना है उनको भी सिल दो अगर कोई बोलता है मुझे सीखा दो उसको भी हम लोग सिखाते हैं अच्छे से सिखाएंगे आओ सीखो बैठा कर अच्छे से खूब सिखाते हैं सिखाएंगे और मतलब जो कहते हैं कि जैसे प्यार से सिखाएंगे सिखा कर लोग अच्छे से ही सिलते हैं और पहनाते भी हैं जिसे खुशी होता है कि उनको सिग सीलकर मैं पहनाऊँ पहनाती भी हूँ और हम लोग अगल बगल अगल बगल के भी लोग आते हैं कि भाभी मुझे भी सिखा दो तो जितना आता है उतना हम लोग सिखाते हैं ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं सिखाते हैं